मेरे घर पर बिजनेस होता है जिससे हम लोग अनाज अनाज हम लोग लेकर बड़ी मंडी में बेचते हैं अब जैसे छोटे से किसान होते हैं स्माल फार्मर्स होते हैं वह लोग हम लोग के पास अनाज लेकर आते हैं हम लोग उनसे सही भाव में खरीद लिए अब जैसे मंडी का भाव अगर पच्चिस रुपये है तो हम लोग भी किसान से चौबिस रुपये का हम लोग अनाज खरीद लेते हैं चौबिस रुपये में और उसको मंडी में हम लोग पच्चिस रुपये में बेच देते हैं वन एक रुपये का हम लोग को फायदा होता है और हम लोग के एक बार में साथ ऐसा हो गया कि हम लोग के पास बहुत सारा महुआ था और महुए महुआ जब हम लोग बेचने गए तब बाज़ार थी तब बाज़ार ज़्यादा बड़ी थी लेकिन प अब बाज़ार एकदम कम हो गई तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा लोस हो गया तो हम लोग उसको कोल्ड स्टोर में कोल्ड स्टोर में सेव कर दिए ताकी हम लोग अगली बार अगर बाज़ार बढ़ जाएगा तो हम लोग उसे वापस से फ़िर बेच सकते हैं और ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ हुआ कि मैं डेरी पर गया था दूध देने के लिए मेरी मेरी गाय का दूध देने मैं डेरी पर गया था वहाँ पर डेरी पर बहुत लम्बी भीड़ थी मैंने वहाँ पर दूध दिया उसने दूध लिया उसके बाद मेरी डेरी मेरी गाय का हमेशा सिस्टी फैट आता था लेन पर आज उसका फैट बहुत कम आया इसलिए मेरे को रेट बहुत कम मिला इसलिए मेरे को मनी लोस हो गया और उसके बाद एक बिजनेस अपना यह भी है एक बिजनेस अपना किराना का भी बिजनेस है जिसमें मैं मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया कि किराने के बिजनेस में मैं कोल डिंक क खरीदने गया था तो वहाँ पर दो लीटर की बोटल मेरे को जो हमेशा नाइनटी फाइव में मिलती थी वह मेरे को सौ रुपये में मिलती थी इसलिए मैंने गोरमेंट के ऊपर एप्लीकेशन लिखा जो मेरे को नाइनटी फाइव की बोटल जो नाइनटी फाइव की बोटल थी वह मुझको सौ रुपये में मिली थी इसलिए मैंने एप्लीकेशन डाला उसका विडियो बनाया और उसको खो बहुत वायरल किया उसके बाद गोरमेंट ऑफिसर आए और उस डेरी उस दुकानदार को वापस उठाकर जेल में रख दिया और मुझे फाइव फाइव थाउजेंड का कम्पंसेसन भी दिए थे क्योंकि मैं हमेशा उसी के यहाँ से कोल डिंक का बोटल लेता था एक हादसा मेरे साथ ऐसा भी हो गया था कि किराने वाले ने मैंने उससे माँगा था औ काली मिर्च दे दो मुझको तो उसने काली मिर्च दिया पर उस काली मिर्च में उसने न पपिस्ते का बियां सुखा के उसमें डाल दिया था तो इसलिए काली मिर्च मेरे को एकदम तीखी नहीं लगी इसलिए तो मेर को मेरे को शक हुआ तो इसलिए मैंने दोबारा फ़ोन किया और मैंने कम्प्लेन दर्ज करवाई कि इन्होंने पपिस्ते में पपिस्ते का बिया इस काली मिर्च के अंदर डाल दिया जिससे कुछ कुछ काली मिर्च बिलकुल तीखी नहीं है और बहुत सारी काली मिर्च तीखी है इसलिए एक हादसा मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं आइसक्रीम खाने गया था आइसक्रीम खरीदने वाले के पास मैंने आइसक्रीम देखा तो मैंने पाँच रुपये वाली आइसक्रीम ली और उसी आइसक्रीम में मेरे को एक छिपकली दिखी औ उसी छिपकली वाली आइसक्रीम को मैंने वीडियो बनाया उसका फ़ोटो लिया और उसको मैंने वापस से गोरमेंट वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया तो गोरमेंट ऑफिसर आए फ़िर उस आइसक्रीम वाले को वापस से जेल में रख दिया जिससे मेरे को टेन थाउजेंड का कम्पंसेसन दिया इसलिए एक हादसा मेरे साथ ऐसा हो गया था एक हादसा मेरे साथ हो गया था मैं अपना कार रिपेयरिंग करवाने गया था तो कार के नीचे जो कार कार के नीचे जो साइलेंसर होता है वहाँ पर साइलेंसर में फट गया था तो साइलेंसर चेंज करने का मनी होता है टू थाउजेंड फिफ्टी रुपीस पर उसने मुझसे फोर थाउजेंड फिफ्टी रुपीस लिए तो इसलिए मैंने उसको कम्प्लैंड किया फ़िर गोरमेंट ऑफिसर आए उसको भी मेरे को कम्पनसेसन दिए टू थाउजेंड का कम्पनसेसन दिए और एक बार ऐसा हो गया कि मैं तेल भरवाने गया था अपनी बाइक में तो पेट्रोल पम्प पर तेल बहुत महंगा मैं पेट्रोल पम्प पर क्यों मैं पेट्रोल पम्प पर नहीं जा पाया क्योंकि मेरे बाइक में तेल बहुत कम था आगे वाली दुकान पर मैंने तेल भरवाने गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि क्या नाम है यह लोग सरासर लूट मचाए हैं क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल पम्प में जो तेल का ले तेल जो दे रहे थे वहाँ पेट्रोल पम्प में नाइनटी फाइव का मिलता था तो यहाँ पर सब लोग सौ रुपये में तेल बेच रहे थे तो सौ रुपये में तेल सबको महंगा पड़ेगा पाँच रुपये तो इसलिए मैंने दोबारा कम्प्लेन दर्ज करवाया तो इसलिए जितने भी लोग जितने भी लोग रहते हैं जो खुले में पेट्रोल बेचते हैं उन सबको गोरमेंट ऑफिसर ने फ़िर से जेल में डाल दिया और अब की बार जो भी पेट्रोल पम्प खुले में बेचेंगा उसको बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा और उसको कम से कम फिफ्टी थाउजेंड का जुर्माना और एक महीने एक हफ्ते की जेल की सज़ा देनी पड़ेगी और एक हादसा मेरे साथ हुआ नहीं था